जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो अक्सर घरेलू दवा हम मतलब ज्यादा मतलब मतलब पसंद करते हैं बीमार जब हो जाते हैं जैसे बुखार आ गई तेज से खांसी आने लगती है और मतलब आँख मुँह से पानी से निकलने लगता है तो हम वो क्या है कि खांसी और नेटा सरा सरा के आती है तो हम क्या करते हैं कि और नमक पानी गरम करके पी लेते हैं और क्या है कि तुलसी का पत्ता उसमें वो क्या है कि उसमें मिर्च होता है और छोटी इलाइची होती है और गुड़ के हम लोग हम काढ़ा बना के पी लेते हैं हम लोगो पी लेते हैं काढ़ा बना के और अगर फोड़ा फुंसी हुआ तो हम जैसे पेड़ का पत्ता हुआ उसको हम लाते हैं और उसको सेक सेक के मतलब फोड़े के ऊपर सिकाई कर लेते हैं उससे ठीक कर लेते हैं इसके बाद हम वो क्या है कि जब खून साफ करने के लिए वो नीम का पत्ता भी खा लेते हैं और क्या है कि नीम का पत्ता पानी गर्म पानी में उसको डाल देते हैं जो फोड़ा में कीटाणु होती है उसको हम मतलब नीम के पत्ता से धो देते हैं तो उसकी तीताईस को उसका कीटाणु मतलब खत्म हो जाता है तो फोड़ा ठीक हो जाता है घरेलू दवा पर बहुत ज्यादा ही विश्वास करते हैं विश्वास करते हैं इसके बाद जब ज्यादा मतलब ये सब उपाय करने से मतलब आराम नहीं मिलता तो हम लोग मतलब मतलब अस्पताल अस्पताल जाना पसंद करते हैं तब मतलब वहाँ अपना इलाज जाँच वगैरह ये सब कराते हैं और और के इसके बाद अस्पताल मतलब गाँव के अस्पताल साफ सफाई ठीक से इलाज वगैरह नहीं होता तो हम लोग और शहर के मतलब शहर मतलब इलवा इलाज करवाने के लिए जाते हैं तो वहाँ मतलब बड़ी बड़ी हस अस्पतालें रहती हैं वो एकदम साफ सुथरा एकदम ब वहाँ का इलाज बहुत महँगा रहता है और अगर हम जाएँगे भी तो कैसे जाएँगे मतलब अगर हम बीमार है हम शहर जा के इलाज करवाएँगे तो मतलब हम जाते जाते तो हमारी बीमारी और बढ़ जाएगी ना और बढ़ जाएगी तो इसलिए हम अपने पास वाले अस्पताल से ही मतलब दल दवा वगैरह इलाज करवा लेते हैं जैसे हमें मतलब वो क्या है कि टायफाइड टायफाइड बुखार जब मतलब आता है मलेरिया बुखार आता है सब आता है तो ज़्यादा अक्सर हम दवा लेते नहीं हरा तो हम आयुरवेदिक दवा मतलब यूज करने लगते हैं वो क्या है कि मतलब उसको चिरायता बोलते हैं उसको चिरायता हमने लाते हैं बजार से खरीद के इसके बाद में पानी में डालकर उसको मतलब मतलब उसको उबालते हैं उबाल के उबालते उबालते उसको थोड़ा सा बच जाता है जब एक गिलास पानी उबालते हैं तो आधा गिलास बच जाता है तो वो गाढ़ा एकदम बना के हम चिरायता का मतलब चिरायता पी लेते हैं तो हमारा बुखार उससे भी चला जाता है इसीलिए हम घर घरेलू आयुरवेदिक दवा पर ज़्यादा ही मतलब विश्वास करती हूँ और वही यूज करते हैं इसलिए बहुत मतलब विश्वास है आयुरवेदिक दवा मतलब लोग करते नहीं है लेट से ही सही लेकिन अच्छा पड़ता है तो हम कर लेते हैं अपना और क्या है कि बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ है कि जो घरेलू ही दवा काम कर जाती है इसके बाद हम अच्छा से मतलब साफ सफाई भी रखते हैं बीमारी में साफ सफाई भी रखा जाता है अगर हमें खांसी आती है तो पानी उबालकर हम पी लेते हैं अगर पानी हम उबाल के पीते हैं तो वो क्या है कि पानी जो कच्चा रहता है तो उसमें कीटाणु रहती है अगर हम पानी उबाल देते हैं तो उसके कीटाणु मर जाते हैं तो पानी शुद्ध हो जाता है अगर वो पानी हम पीते हैं तो हमारी खांसियाँ धीरे धीरे आराम होने लगता है हम वही सब करके अपना इलाज मतलब अपना बीमारियाँ दूर कर लेते हैं इसीलिए हम लोग हम आयुरवेदिक दवा पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और क्या है कि हम फोड़े फुंसी में वो क्या है कि अरे अथा अरित औ दूध का पत्ती भी होता है उसको हम पीस के उसके ऊपर रखते हैं प्याज का भी उपयोग करते हैं मतलब उसको फोड़ा बहाने के लिए अगर पक जाता है बहुत दर्द होता है दवा लेते इंजेक्शन लेते हैं तो आराम ही नहीं होता हम आयुरवेदिक दवा से उसको ठीक कर लेते हैं